सिंधियुनि जा लाॾा ॾाढा ई वणंदड़ु थींदा आहिनि असां हर कै तहिवारु ते लाॾा ॻाईंदा आहियूं हुन लाॾनि ते नचंदा आहियूं झूमींदा आहियूं सभिनी खे लाडा ॾाढा वणंदा आहिनि हुननि में गाना ॻाइबा आहिनि अलॻि अलॻि तरह जा सभु नचंदा ऐं झूमींदा आहियूं सभु ॾाढा ई खु़शि रहंदा आहिनि लाॾा हर के तहिवारु ते कंदा आहियूं असां त लाॾनि जाम इहो वणंदड़ु आहे सभिनिनि खे ऐं ॿियो चालीहो साहिब थींदो आहे चालीहे ते हुन में माण्हू चालीहे ते मंदरु ते वेंदा आहिनि हुते पंहिंजी आशा पूरी करणु जे लाइ वञिबो आहे हुते आशा पूरी करणु जे लाइ पलउ पाईंदा आहिनि